असांजे शहर में जेके ॿार पढ़नि था उन्हनि जूं घणियूं ई ज़रूरतूं घणाई ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी ज़रूरतूं पूरियूं नथी थियनि त असांजा जेके स्कूल आहिनि उहे घणेई जेके ट्रस्ट हुंदा आहिनि उहे ट्रस्ट जे थ्रू हलंदा आहिनि त उन्हनि ॿारनि खे फ़ाइदो मिलंदो आहे या माइटनि खे फ़ाइदो मिलंदो आहे त ॿारनि जी स्कूल जी फीस जेकी हुंदी आहे उहा घटि हूंदी आहे ऐं ॿारनि खे अ हिकिड़े ई हंधि चङी तरह पढ़ाई कराई वेंदी आहे ताकी उन्हनि खे मथां टूशन या अलॻि क्लास न लॻाइणो पए त इन्हनि ॿारनि जेके ग़रीबु ॿार हुंदा आहिनि उन्हनि खे उते रोटी खाधो पाणी बि मिलंदो आहे स्कूल में ई जो की असांजे गवरमेंट जे स्किमुनि जे तहत हूंदो आहे इनखां अलावा असांजे शहर में जेके नेत्रहीन ॿार आहिनि या जेके न ॿुधंदा आहिनि ॿार जेके ॿुधी न सघंदा आहिनि ॾिसी न सघंदा आहिनि या ॻाल्हाए न सघंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकु अलॻि स्कूल आहिनि त हुननि स्कूलनि में हुननि खे अं अलॻि अलॻि भाषाऊं अलॻि अलॻि तरीक़े सां सेखारियूं वेंदियूं आहिनि ऐं इननि ॿारनि खे एतिरो सक्षम कयो वियो वेंदो आहे त इहे अॻिते हली करे देश में अ वधनि अॻियां पंहिंजे